हेलो हमको जूता लेना है आपके यहाँ कौन कौन कम्पनी का जूता है अच्छा अच्छा एम आर पी में जो उसमें एम आर पी है उसमें किसना पर्सेंट लेस होता है माने सब मान लीजिए फैसन में कितना लेस होगा तीस पर्सेंट अच्छा फैसन फैसन में कितना है

अच्छा नया मॉडल है कि यह क्या मंगाए हैं नया मॉडल हाँ आया हुआ है हाँ अच्छा और एक सो ई तो हुआ फेसन का एक्सन का भी है क्या उसमें भी नया मॉडल आया है हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा फुल फुल फुल जूता है ना फूल फूल लेदर लेदर लेदर और कॉटन में भी है क्या कॉटन कॉटन कॉटन लेदर है आपके पास ख़ाली हाँ कॉटन

हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा ये आपकी दुकान कै बजे सुबह सुबह में आपकी दुकान कै बजे खुलती है सुबह में

आपकी दुकान आठ बजे खुलती है आकर दिन दिन में बंद भी होता है दुइ बजे क़रीब क्या नहीं ना

नहीं होता शाम में कै बजे बंद होता है हाँ अच्छा एस्ट्रा पर आप आप नहीं रहिएगा तो एस्ट्रा कमीशन करके दे देगा ना लेस करके अच्छा अच्छा रहते हैं ठीक है ठीक है कहाँ आपका सहरसा में किस जगह दुकान है आपकी

अच्छा ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ना उसके बाद में हवाई हवाई चप्पल में भी रखते हैं बढ़िया क्या हवाई चप्पल में अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा क्वान्टिटी में लेने से मान लीजिए हम हम हम अपना फुल परिवार के लेंगे क्वान्टिटी में लेंगे तो ज़्यादा लेस कीजिएगा क्या क्वान्टिटी में तीस तीस तीस तीस पर्सेंट चलेगा क्या तीस

हम आएँगे आज लगभग बीस जो बाईस तारीख़ को आएँगे और अपको आने से पहेले आपको कॉल करेंगे समझे कॉल करके कॉल करके हम आएँगे ठीक है ठीक है ठीक है